हलो जय झूलेलाल जी जी जी असांजी मतलाणी साड़ी हाउस आहे जी

हा असां वटि त ॾाढा ई डिज़ाइन आहिनि रेशम साड़ीअ में त तव्हां खे ब्लू कलर छा हर कलर मिलंदो तव्हां खे जेतिरी कढ़ाई खपे ओतिरी कढ़ाई मिलंदी असां वटि कढ़ाई वारो हिते वेठो आहे जेकी कढ़ाई तव्हां खे पसंदि डिज़ाइन पसंदि ईंदो उहो ई तव्हां खे कढ़ाई कराए ॾींदासीं हा हा हा असां वटि कारीगर अवेलेबल आहे हा हा हा बिल्कुलु तव्हां अचो हिकु दफ़ा पसंदि कयो तव्हां असांखे डिज़ाइन ॿुधायो असां ओड़ो ई डिज़ाइन ठहिराए करे तव्हां जे घर बि डिलीवर करे सघूं था कोई दिक़त कोन्हे का हा हा हा हा जी उहो मिलंदो ऐं न नको रेशम में ॿिए के डिज़ाइन में या ॿिए के कपिड़े में तव्हां घुरंदा असां वटि सिल्क में हा फैब्रिक सभु तरह जो असां वटि आहे हा कॉटन साड़ी जा कॉटन साड़ी ते बि असां कराए ॾींदा आहियूं सिल्क ते बि कराए ॾींदा आहियूं तव्हां अची करे हिकु दफ़ो पसंदि कयो या पंहिंजो डिज़ाइन ॿुधायो पोइ असां ओड़ो ठहिराए करे तव्हां खे ॾेई छॾींदासीं हा हा हा हा असांजी सैंट्र्ल सैंट्र्ल मार्किट में लाजपत नगर में बीकानेर स्विट्स जे बिल्कुलु सामुहूं आहे असांजी दुकानु हा हा तव्हां बिल्कुलु आराम सां अची सघो था हुते ऐं असां सुबुह खां राति ताईं अवेलेबल आहियूं केॾीमहिल बि अचो असां राति जा नवे बजे ताईं असांजी दुकानु खुलियल आहे ऐं सुबुह जो साढ़े ॾहे बजे दुकानु खुली हूंदी आहे पोइ तव्हां कहिड़े बि टाइम ॿुधाए छॾियो सत ॾींहं ओपन आहे सत ॾींहं ओपन आहे जी जी जी हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां जी हाजी आहे तव्हां दुकान में कॾहिं बि अचो तव्हां जी पंहिंजी दुकानु आहे हा हा जॾहिं बि अचो ऐं हर ॾिज़ाइन तव्हां खे कोई बि डिज़ाइन खपे असांजे कारीगर खे तव्हां ॾेखारींदा अॼु ॿुधाईंदा उहो ओड़ो ई ठाहे ॾींदो अच्छा अच्छा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा ईवन ब्लू में बि असां वटि ॾाढा ई कलर अथव जीअं नेवी ब्लू में बि उहो चवंदी नेवी ब्लू में चारि कलर आहिनि नेवी ब्लू में डार्क लाइट सभु तरह जा आहिनि ऐं ॿार खे वठी अचोसि त हुन खे असां बेस्ट ॾींदासीं पंहिंजी तरफ़ां हा उहो त आहे बिल्कुलु बिल्कुलु जी जी हा हा हा हा महिरबानी तव्हां जॾहिं बि मर्ज़ी अचो तव्हां जी पंहिंजी दुकानु आहे जी थैंक्यू जय झूलेलाल जय झूलेलाल